बर' सुबुंफोरा जेब्ला बबेयावबा बबेयावबा जायगाफ्राव गुबुन गुबुन जेरै दिल्ली मुम्बाइआव बेरायनो थाङो बे समाव जोंनि बर'फ्रा बर' रायलायनायखौ दोनथ'नो गोनां जायो आरो जायगायाव थाङो जेनबा दिल्ली मुम्बाइ बिसिनि जायगायाव बै रावफोरखौ हिन्दी इंराजि बेफोरखौ रायलायनो गोनां जायो मानोना जोंनि बर'फोरखौ बै जायगानि मानसिफोरा रायलायनो हाया बा रायलायनो रोङा फारसेथिंबिथांमोना जोंनि रावखौ सोलोंनोबो जोबोद गोब्राब मोनो बेखायनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा जेब्ला गुबुन सिनाय मोनै जायगायाव थाङो अब्ला हिन्दी इंराजि बेफोरखौ रायज्लायनो गोनां जायो हरै फारसेथिं जोंनि लकेल जेन'बा दतमा कक्राझार जोंनि आसाम बड'लेण्डआव ओमफ्राय जों बर'फोरजों जायजोंखि रायलाया मानो ओं गुजि जौखोन्दोखौ बर' रायलायनाय मोनो मानोना बे जायगानि बर'फोरा बर'खौ फ्राय रायलायनो रोङो बिथांमोनहाबो सोलोंनो गोसो जानानै सोलोङो बिनिखायनो जोंनि जायगायाव ओ ओरै कक्राझार दतमा बेफोरबायदि जायगायाव बर'फोरा गुबुन हारिनि मानसिफोरजों रायलायबाबो बर'जोंनो रायलायो ओ सोरबा एसामिस बेंग'लि रासबंसि ओ बिहारि खथ्रि बिफोरो जोंनि जायगायाव थाखानायलाय बिथांमोना ओ बर' रावखौ रायज्लायनो रोङो ओ बेनिखायनो जों बिसोरजों गोरलैयैनो बर' सोदोब रावखौ बाहायनो हायो ओम बे जायगानि मानसिफोरा ओ बेंग'लि राभा गार' ओ बंसि बिसोरहा गावबागावनि राव दंब्लाबो बिसोरो बर' राव रायलायब्लाथाय ओम बर' रावजोंनो रायलायफिनो बिनि थाखाय ओ जगाजग लालायनायाव बर सुबुंफोरा जेबो गोनो गोथो बा मोनथियै बेफोरो जाया ओ नाथायबा ओ जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव थांबासो ओ बैफोर जायगानि मानसिफोरा ओ बर' रावखौ रोङैलाय जों गुबुन हिन्दी इंराजि बेफोरखौ रायलायनो गोनां जायो ओ फारसेथिं जोंनि बर' रावा जोबोद गोराद्राय नङा जायफोर मानसिफोरा सोलोंनो गोसो ओ बर' रावखौ गोरलैयैनो सोलोंनो हायो ओ जोंनि लकेल कक्राझार दतमानि गुबुन हारिनि सुबुंफोरा उन्दै उन्दैनिफ्रायनो जों बर' फोरजों खाथि खाथि थाफानायलाय बिथांमोना उन्दैनिफ्रायनो बर' रावखौ रायज्लायनो रोङो ओ आरो लिरोबो बिसोरो बर' रावनि फारसे रोंनाया ओम गोजौ फारसे बर' रायलायनो गोख्रोंसिन जायो बिनिखायनो जोंनि बर' मानसिफोरजों बिथांमोना ओ बर'खौ गोरलैयैनो रायलायफानो हायो आरो बर'फ्राबो जोंनि लकेलाव जोंनि बर'खौ रायलायनारनि थाखाय बिसोरो लासै लासैबाबो ओ फाव फेसनजों देखायनानै रायलायनायनि थाखाय बिथांमोनहाबो फाव फेसननि गेजेरजों गावसिनि रावनि गेजेरजों ओ बर'खौ मोजाङै बुजिसिननो हायो बेनिखायनो जों लकेल सोहोरनि जायगायाव बर'फोरा ओ गुबुन हारिनि मानसिजोंबाबो बर' रावखौ रायलायनानै जगाजग खालामलायनो हायो